हमर अपन गाछीके मच्छर कीड़ा कीटसँ बचाबैके लेल दीपावली आओर छठसँ पहिले चूनासँ पेन्ट कऽ दै छिए हमरा पास छोट भी गाछी हइ आओर बड़का भी गाछी हइ छोट गाछीके हम डाँढ़ अपना डाँढ़सँ हाइट नापिके वहाँ तक ओकरा चूनासँ पोति दै छिए जइसेकि ओकरा कीड़ा कीट नहि लगतै आओर ओ नहि सुखतै विकास करतै आओर जे गाछी हमर पास बड़का भी हइ ओकरा हम अपन जतना तक हमरासँ पबै छै ओतना तक हम गोल राउण्डमे ओहिमे कलर कऽ दै छिए जइसेकि ओहोसब कीड़ा कीटसँ बचतै आओर समय समयसँ पूराके घेर घेरके गोल गोल क्यारी बना बनाके हम पानी दै छिए जइसेकि विकास बढ़िआँ करतै ओकरा जड़ि तक पानी पहुँचैमे आसानी होतै आओर जइसेकि अच्छा फल देतै आओर ओ फलके हम बेचके बढ़िआँ मुनाफा भी कमेबै ईसबके लेल हम अपन गाछीके बहुत रखरखावमे खिआल रखै छिए